हेल' औ खामलाखौथ' मावगौमोन मावनाया आयदाफोरासो मा बायदिबा औ जेन'बा बिदिनो अनेक नखर दङना आमफ्राय नख नखरा बिदिनो ओंखाम थोंखाम होआ माया ओंखामखौबा जों हले जा आं हले जाथारो ओंखामखौ ओंखाम होनायनि आमफ्राय आरो हाजिरानि दामखौ खमसिन होयो ना मायोमोन नोंस्रा बिदिनोखा आमफ्राय ऐ ओंखाम जानाय जायै एखे जाया जा ओंमखाम जानाय जायै एखे जाया जाहैबाय नंगौ आमफ्राय नंगौ आमफ्राय ना आरो आमफ्राय ओंखामखौबा माजों माजोंबा होयो बेदर होयो नंगौ दे होमबालाय खोनायाखै ए'ओ गाबोन फुङाव खेबसे खबर लाबावजागोन खोमा नंगौ ओंखाम जानायना बेलेग जायैना बेलेगलाय नामा नोंसिनालाय आमफ्राय माथो खामानिमोन होन्दों आलु गायनाय ए' हारसिंसो जागोन नामा आंलाय आमफ्राय नंगौ हारसिंबाथाइ अ' हारसिंबाथाय बारा इनटारेस मोना ना खामानि मावनो एरा मानि खामानिया

नंगौ दे होमबालाय न' जाबाय दे होमबा थांजासिगोन